न'आव गंसे बिबार गायनो थाखाय बेसेन गोसा जायो मानो होनोब्ला बेराद खस्थ' नांगौ जायो मोनसे बिबार गायनो थाखायनो जानला मोनला थाङा बिबारा नोङो मोजाङै मोजां हासार होनानै गायब्लासो थाङो